یہ لیپ ٹاپ بہت شاندار ہے اس کی کارکردگی بہت تیز ہے اور بینٹری ٹائم ٹائمنگ بھی بہت اچھی ہے